गांवांनी रावपी जे लोक आसतात ते चड अशे शेत करपी लोक आसतात गांवांतले खूब अशे लोक जे आसा ते शेत रोयतात पूण आतां कांय प्रमाणांत शेतां रोवपाची बंद जाल्यात लोक नोकरी करतात शेतांनी वचपाक तेमकां वेळ मेळना पयलींच्या तेंपार लोक भरपूर शेतां करताले लोकांचे तेंच काम आसतालें पूण आतां तशें ना सगळेच बदल्ल्या आतां जे लोक शेत रोयनात पूण तेमची ती शेतां जी पडींग आसा ती त्या पडींग शेतांत कितें ना कितें रोयतात जशे भाजी जावं आनी कितें आपलो जागो आडोवन दवरपा खातीर कांय लोक शेत निवळ करून दवरतात कांय लोक आपल्या पडींग पडिल्ल्या शेतांत काजू माड माडयो आंब्याची झाडां चिकूचीं झाडां अशी वेगळी वेगळी झाडां लायतात आपल्या जमनी संबंदीत प्रस्न आसा जाल्यार आमी आमची कागदपत्रां घेवन आमी पंचायतीक मामलेदाराक वयता आपल्या जमनीची आमी स्वर्त करून घेता जमीन आमच्या नांवाचेर करून घेता अशे करून आमी जावं गांवांत रावपी गांवगीर ह्या वाठारांतले लोक आपली जमीन अशे तरेन सुरक्षीत दवरतात